मुर्गी जे छै से मुर्गी फार्मपर साफ सुथरा सऽ राखै छै पोसै छै ओकरा बढ़िऑं सऽ मुर्गीबला घर बनै छै ओहिमे मुर्गी लाबै छै बाहर सऽ ओहिमे राखै छै ओकरा दाना लाबै छै बहार सए दाना दै छै ओकरा साफ सुथरा करै छै चारि टा कए राखै छै ओहिमे साफ करबै बलाके ओकरा खाना पीना दै छै उपर सऽ पानि दै छै तब ओकर बाहर सऽ चारा आबै छै मुर्गीके ओकरा खिलाबै छै पानि पिलाबै छै फेर ओकरा झाड़ू पोछा लगाबै छै ओकरा साफ सुथरा सऽ राखै छै ओकरा पँखा लगाबै छै ए सी लगाबै छै कभी गर्मी कभी ठण्ढा तब अँ अथी की कहै छै ओकरा कोनो दिक्कत नहि आबए साँप कीड़ा नहि ओहिमे जए चारू बगल सऽ घेरनाइ छै ओकरा कोनो बिमारी आबै छै तऽ डाक्टर बहार सऽ मङ्गाबै छै ओकरा दबाइ दिलाबै छै ताकतके दबाइ दै छै आओर बढ़ैके दबाइ दै छै ओकरा बढ़ै छै आओर कोनो तकलीफ नहि होना चाही ओकरा खिलाना चाही बढ़िऑं सऽ रखना चाही बढ़िऑं सऽ राखै छै ओकरा राखि कए फेर जे छै से पोसै छै फेर ओहि काम बिहानो भए कए छै ओ काम डेलीके छै दु चारि टा बच्चा सब के राखने छै दू टा सियान छै ओकरा देख भाल फेर आबै छै पैकार आबै छै नमहर बच्चा सबके बेचै छै ओ छोटा छोटा बच्चा सब राखै छै अण्डा भी दै छै अण्डा भी लए जाइ छै पैकार आबै छै बहार सऽ तऽ ओकरा बेच कए फेर पैसा सऽ बेचके ओकरा फेर बहार सए दाना मङ्गाबै छै मुर्गीके दाना मङ्गाबै छै फारम पर फेर लाबै छै गाड़ी करै छै जाइ छै मुरलीगञ्ज सऽ लाबै छै कुमारखण्ड सए लाबै छै गुलाब बाग सऽ लाबै छै ओकरा खिलाबै छै फेर साफ सुथरा करै छै धुअइ धोखारै छै गन्दा नहि रहना चाही हि सऽ बिमारी फैलै छै अगर कोनो बेमारी होइ छै तऽ डाक्टर के मङ्गाबै छै कुमारखण्ड सऽ मुरलीयेगञ्ज सऽ ओ डाक्टर के मङ्गए कऽ दबाइ पड़ै छै ओकरा कोनो ओकरा आफत नहि आबए कोनो बिमारी नहि आबए कोनो साँप कीड़ा नहि ओहिमे ढुकए जन करै छै ओकर बनबै छै बढ़िऑं सऽ मूर्तिबलामे घर बनाबै छै राखै छै पँखा लगाबै छै ओकरा पँखा लगाए कऽ फेर राखै छै ठण्ढी महिना गरम दै छै गरम महिना ठण्ढी दै छै बच्चा सब बढ़िऑं सऽ रहै छै पालै छै ओकरा पालि कऽ फेर नम्हर करै छै ओकरा फेर ओकरा पोसै छै बेचै छै बिक जाइ छै नम्हर तऽ फेर बच्चा होइ छै तब उहए सब करि कऽ जे छै से हमरा सब लोग जे छै से गुजर कए रहल छियै इहए सब करिके जेना होइ छै तेना अपन गुजर करै छै खाइ छै पीयै छै बेचै छै राखै छै कोनो दिक्कत नहि दै छै हुए लए दै छियै हमरा आरु बढ़िऑं सऽ राखने छियै बढ़िऑं सए खिलाबै पिलाबै छियै इहए सब काम छै आओर ओहि सब काम करि कऽ अपन जेना होइ छै तेना गुजर कए रहल छियै बाहर सऽ सबकिछु मङ्गा कए मुर्गी फारम तब मुर्गीके खिलाबै छियै मुर्गाके बच्चाके बच्चा बेचै छै नमहरो भी बिकै छै छोटो बिकै छै अण्डा भी बिक जाइ छै जेकरा जे के जरूरी होइ छै से लए जाइ छै अपन लए गेल घर अपन जेना होइ छै तेना किसान करै छै कए कऽ अपन दिन दुनिऑं काटै छै गुजर करै छै इहए सब काम करि कऽ अपन खाइ छै सब ओही काम कए रहल छै अपन किसान लोग छै अपन सब